असांजी सिंधी संस्कृति में जामु नृत्य आहिनि जामु लाॾा आहिनि असां हू धूमधाम सां गाईंदा आहियूं नचंदा आहियूं जंहिंमें छेॼ आहिनि ॾौको आहिनि अलॻि अलॻि क़िस्म जा लाॾा आहिनि जीअं कंहिंजो जनमु दिन थींदो आहे कंहिंजी शादी थींदी आहे कंहिंजो कुझु सुठो स घर में कुझु सुठो थियण वारो आहे असां नचंदा आहियूं धूमधाम सां असांजे संस्कृति में जामु धूम मचाईंदा आहियूं हिननि लाॾनि सां गॾु हिननि छेॼ ऐं ॾौकनि सां गॾु त असांखे जाम ख़ुशियूं मिलंदियूं आहिनि आनंदु मिलंदो आहे सॼो आसे पासे में सभु खिली उठंदा आहिनि